हैल्लो नमस्ते मैडम जी आहो आहो केह् हाल ऐ थोहाड़ा ना यरो मिकी निं सनाया जाकत नै नि सनाया पर कुड़ियै सनाया कि हां कि मैम ने आखेआ हा कि फोन करेओ ते कन्नै तुसें एह् बी फोन में बी अज्ज कन्नै रिजल्ट गेदी ही दिक्खने ते ओह् मढ़ो जाकत दे बड़े ते बड़े गै गंदे नंबर आए दे केह् केह् चक्कर ऐ मतलब कोई ते

हां हां ते कुड़ी हां ना यरो मिकी टाइम नेईं लगदा घर फ्ही बाड़ी दा कम्म होईंदा फ्ही डंगरें दा कम्म होईं जंदा फ्ही में रुट्टी शूट्टी बनानी होंदी ते कुसलै दिक्खने जाकत फ्ही ताहियें में ट्यूशन लाई दी ही में सोचेआ के तुस कराई ओड़गे हां'जी हां'जी पता नि हां'जी हां'जी पता नि यरो फोने ते आखदा मम्मी इसदे उप्पर ही आना कम्म शम्म ते ओह् लेइयै बेही जंदा ते हुन मिकी नि पता करदा केह् ऐ फोने उप्पर अच्छा ठीक ऐ यरो अ'ऊं कोशिश करगी तुस बी थोह्ड़ी ना खिच्चियै रक्खेओ मेरी तरफा पूरी छूट ऐ इ'यां डर शर रक्खेओ अपना पूरा एह् नि सोचेओ ऐ कि मारना नि जां एह् निं ओह् निं सोचेओ साढ़ी तरफा पूरी छूट ऐ तुस इसी शैल शिम्बो कोई चक्कर नीं कोई निं कोई निं हां यरो केह् करना फ्ही इन्ने पैसे लाने ते फ्ही बी नंबर नेईं औन ते फ्ही इ'नें बी टैम नि लगदा फ्ही ऐ मिकी आखदे तू केह् केह् कीत्ते दा इन्दे जाकतै देह् नंबर नि आवा दे ऐ ते फ्ही ओ बड़ियां गल्लां सुनने पौंदियां चलो

ठीक आखेआ तुसें बी हां स्हेई आखेआ तुसें स्हेई आखेआ थोह्ड़ा इयां सामनै तुस क्लीअर करी ओड़गे निं जाकते जाकते बी' फ्ही सुननी ते फ्ही इ'यां जाकत किश होर आखदे घर आइयै हां कोई निं फ्ही अ'ऊं औगी फ्ही अत्तरूं औगी फ्ही आऊं कल मैं कुतें जाना जरुरी फ्ही अत्तरूं औगी अ'ऊं फ्ही जाकते कन्नै गै औगी

चलो ठीक ऐ ठीक ऐ मैडम जी बहुत बहुत थुआढ़ा शुक्रिया ठीक ऐ ओके